हैलो अंजी केह् हाल चाल ऐ ठीक ऐ होर केह् करा दे तुस जी में ना इद्धर हरियाणा तूं आई दी आं ते में इत्थें तीन ग्रां च घुम्मन आई दी आं ते तुस मिगी एह् सनाओ की इत्थें केह्ड़ी केह्ड़ी ध्यार जेह्ड़े ओह् मनाये जंदे न अच्छा अच्छा अच्छा अंजी में उद्धर आं आं में होई आई दी उत्थां अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ